जी हाँ मैंने आपन पहला प्रोडक्ट दस दिनों के अंदर ही एक फैन लिया था जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा यह कम वोल्टेज पर भी जैसे लाइट बहुत कम भी हो फिर भी यह बहुत ही तेज़ी से चलता है एवं बहुत ही अच्छा हवा देता है इसमें किसी प्रकार का कोई भी नॉइज़ नहीं है जब यह चलता है तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज़ नहीं आती है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है